تعلیمی شعبے کے متعلق دیکھا جائے تو چیزوں کو ڈیجٹلائیز کیا جا رہا ہے چیزوں کو برقی مسائل اور برقی ترقیاتی چیزوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے تاکہ چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو چیزوں کو صحیح طور پر جلدی سے جلدی پیش کیا جا سکے